जीअं त घणई साधन आहिनि हिक शहर मां ॿिए शहर पहुचण लाइ असां अगरि हवाई जहाज में वेंदासी त वक़्तु घटि लॻंदो पर भाड़ो वधीक आहे ऐं पेसेन्जर ट्रेन सां वेंदासी त वक़्तु घणो लॻंदो आहे पर पैसा घटि ख़र्चु थींदा आहिनि ऐं असां रस्ते तां कार में वेंदा आहियूं वक़्त बि वधीक लॻंदो आहे ऐं कोई कोई एॾो वक़्तु कार न हलाए सघंदा आहिनि हाणे त मोनो रेल मेट्रो अची वयूं आहिनि जंहिंसां घटि वक़्त थो लगे किथे बि पहुचण जे लाइ वन्दे भारत ट्रेन बि अची वई आहे बुलेट ट्रेन जा कम बि चालू आहिनि